اگر آپ اردو موسیقی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو نصرت فتح علی خان عابدہ پروین نور جہاں جیسے نامور گلوکاروں کا ذکر آتا ہے قوالی غزل اور کلاسیکی میوسیک موسیقی اردو موسیقی کا اہم حصہ ہے پنجابی موسیقی میں گورے نال بھنگڑا اور صوفی رنگ نمایاں ہیں گلوکاروں میں عاطف اسلم راحیلہ ہلا اور شہزاد رائے مقبول ہیں اگر ہم مقامی لوگ میوسیقی کی بات کریں تو پاکستان کے ہر صوبے کی اپنی روایتی دھنیں اور ساز ہیں بلوچستان میں سرور سرود اور بانسری کا استعمال ہوتا ہے سندھ میں صوفی کلام اور ایک تار والے ساز مشہور ہیں خیبر پختواں میں رب رباب اور منگے ڈھول کی ایک قسم کا استعمال عام ہے پنجاب میں ٹمبا دو تارہ اور بھنگڑا کی موسیقی شامل ہوتی ہے